बोलिए साहब क्या क्या होना आपको हाँ भाऊ एक कांटे वाली है ना भाऊ मछली इसके अलावा और सब मिल जई रोहू है कतला है नरेन है और एक कांटे वाली मछली भी है औ फिर आप आप जैसा चाहते बहुत बड़ी मछलियाँ भी हैं छोटी मछलियाँ भी हैं मिनिमम साइज मछलियाँ भी हैं कितना पैक कर दूँ बताओ भाऊ मेरे हिसाब से तो भाऊ पूरी मछलियाँ जो मैं भेजता हूँ उनका सबका टेस्ट अच्छा ही होता अपन क्या फ्रेश माल बेचते हैं मगर ऐसा है भाऊ करी में परसों ही मैं तलाब से लेकर आया हूँ भाऊ उसकी बात नहीं है सब फ्रेश ही माल है आप बोलें आपको कौन सा होना यह भुंजी वाला अपने इधर काम नहीं क्या भुंजी छोटी मोटी बात है भाऊ बाक़ी अपने बाजू पर है मतलब अपना ही भाई है तो उससे आपको बात करवाना है मतलब वो उससे अगर आपको लेवाना है तो मैं ले दूँगा ऐसी बात नहीं है आपको चाहिए तो बताइए अच्छा रोस्ट करके खाना है आपको तो सर यह कांटे वाली बेस्ट रहेगी क्या इसमें कांटे कम रहते हैं लेकिन उसमें सर वैसा टेस्ट नहीं रहेगा आप यह ले जाइए आप रोहू नरेंद्र नरेंन यह नरेंद्र का मेरे पास मतलब इतना है कि हाँ मतलब है चार फुट मतलब तीन दो ढाई फुट है मतलब मछली है बड़ी मछली है तो आप उसको ले जाइएगा बढ़िया रोस्ट बढ़िया बेसन में लपेट कर बिल्कुल तेल में फ्राई करके एक दम ज़बरदस्त भाऊ एक नंबर भाऊ म मैं मेरा सजेशन दे रहा हूँ आपको मुझे बहुत पसंद है यह वाली जैसा मैंने बताया ना मैं हाँ हाँ ईल मछली है ना भाऊ बोला क्या हाँ भाऊ बिल्कुल मतलब फ्रेश ही माल है भाऊ आपको बोले तो ईल मछली ले आ दूँ फिर उसके बाद रोहू पैक कर दे रहा हूँ कितना एक किलो दो किलो कितना कितना पैक करना है वही वही मैं बताया ना आपको रोहू रोहू रोहू

सर मैं ऐसे तो ऐसे तो तीन सौ है लेकिन भाऊ मैं आपको ढाई सौ कर दे रहा हूँ

अरे भाऊ लोकल वाली बात ही नहीं है मैं भाऊ जो माल बेचता है ना वह बहुत सही माल बेचता हैगा है ना भाऊ अपना फिक्स रेट चलता भाऊ है ऐसी कोई बात नहीं है भाऊ के अपने माल में कोई भी तुम ख़राबी निकाल दो तो मैं पैसे वापस खेलने को तैयार हूँ तो मेरी मछली ख ख़राब निकल गई बेकार निकल गई तो भाऊ वह पूरी मेरी हेडेग रहेगा भाऊ अपने को फोन करो मैं आपको ढाई सौ लिया हूँ तीन सौ में वापस दूँगा अगर मेरा माल ख़राब निकल गया तो भाऊ मैं पकड़ता हूँ यह यह है ना यह इधर नर्मदा डैम से हाँ डैम वाली नहीं नहीं अपन तो जंगली पकड़ते हैं भाऊ पालन वालन वाला सिस्टम नहीं है अपने पास

नहीं पक्का भाऊ मेरा मेरे पास मेरी बहुत बड़ी शॉप है भाऊ बहुत पहचान है अपनी पूरे उसमें अपने पूरे शहर में भाऊ अपने तो चार दिन से ज़्यादा माल टिकता ही नहीं है अपने पास इसलिए हर तीसरे दिन दूसरे दिन माल आ जाता है तो वही वह भूंजी भुंजी बोले वही भाई लोग बेचते हैं बाक़ी मेरे पास कतला है एक कांटे वाली है सबसे छोटी

हाँ ना भाऊ कोई शिकायत नहीं आएगी मैं बोल तो रहा हूँ ठीक ठीक है भाऊ कितना पैक करना है भाऊ

वही रोहू ना हाँ ठीक है सर सर वह पेमेंट आप कैश करोगे कि यू पी आई ठीक है सर थैंक यू सर वह हाँ ठीक है वह आप लेने आ रहे हो कि मैं लड़का भेजूँ आपके घर ठीक है ठीक है मैं कटवा ही रहा हूँ ए ए वह वाली काट रे ठीक है ठीक है सर ठीक है सर ठीक है सर